हमरा गाममे सिंचाइके सुविधा अछि ओ जे छै से मुख्य सिंचाइके सुविधा लोगके अपन अपन छै लोग जे छै से ओ भू जल से जेना की बोरिङ्गसँ एहिसँ जे छै से सिंचाई करैत छथि सरकारक तरफसँ सिंचाइके लेल जे छै से बहुत नहि छै कोनो एहन खास व्यवस्था लेकिन सरकार जे छै से एकटा व्यवस्था केलखिन हँ जे हर बोरिङ्ग तक जे छै से बिजलीके सुविधा जरूर पहुँचा देलखिन हँ जैसे लोगकेँ जे छै से डीजलके ऊपर जे छै से खर्च जे छै से किछु कम भऽ गेलै हँ किछु नहि बहुत कम भऽ गेलै हन ओहि पर सरकार जे छै से सबसिडी देने छथिन जैसेकि जे बहुत पैसा नहि लगैत छै हमरा तऽ सुनबामे आयल हन जे साठि या सत्तरि पैसा पर यूनिट लागैत छै जे बहुत कम छै तै से सिंचाइमे बहुत सुविधा भऽ गेलै हन लोक जे छै से एहिसँ सिंचाइ करैत छथि आओर ओ जे छै फसल जे छै से उपजाबैत छथि ओहिमे जे छै से जेना धानके फसल भऽ गेलै ओ रोपल जाइए जाहिमे बहुत जादा जे छै से जलके जरूरी पड़ैत छै एहि लैके ई एगो जे छै से बड़का सुविधा भऽ गेलै हन आ लोक जे छै से एहिसँ अपन कारोबार करैत छथि